सीतामढ़ीके मुख्य रोजगार छै कृषि यहाँ तक जे लोकसब जे छै जे कृषि अधिकांश लोक तऽ कृषिए करै छै हुनकरा पास कोइ रोजगार वर्ग नहि हइ तऽ अपन जो खेत हइ जे खेतिए कऽ कऽ जे अपन जीवन यापन करै छै आओर जे यहाँपर जे फैक्ट्रीसब जे रहलिए जे सीतामढ़ीमे जे चीनी मिल जे रहलै ओ भी बन्द भऽ गेल छै तऽ वास्तविक बात हइ यहाँ जे बेरोजगार बढ़ि गेल हइ आओर किछु लोक जे हइ से सरकारी नौकरी करै छै आओर बाकी जे हइ से कृषिपर आधारित छै आओर किछु जो लोक सब जे हइ से जे अपन मजदूरी कऽ कऽ जीवनयापन करै छै जइसे ककरो काले जइसे ककरो घरे जाके ककरो काम करि देलक जइसे राजमिस्त्री भऽ गेलै इहो हइ यहाँ सीतामढ़ीमे जे बिल्डिङ्ग उल्डिङ्ग बनै छै तऽ वहाँ राजे मिस्त्री सब बनबै छै तऽ सीतामढ़ीमे ईसब जे हइ मजदूरीसब जे काम उम करै छै लेकिन अधिकांश जे आदमीसब जे हइ जे कृषिपर निर्भर हइ जे कृषि करै छै अपना दुअरापर बैल उल रखिके अपन खेती केलक खेतीमे सब्जी उब्जी उगाके जे छै बजारमे जे छै बेचै छै आओर ओहिसँ अपन जीवनयापन करै छै आओर जे सीतामढ़ीमे नहि कोइ फैक्ट्री वैक्ट्री छै जे जाकि जे आदमीसब जे हइ ओहूमे रोजगार मिल सकै छै तऽ सीतामढ़ीमे रोजगार भी हइ आओर किछु जे हइ जे बेरोजगारीके मामला भी सामने छै तब एहिमे जो पढ़ै लिखैवला जे स्टूडेन्टसब छै जे नौकरी करैके तैआरी करै छै आओर नौकरीके तैआरी केलाके बाद जकर सरकारी नौकरी निकल जाइ छै तऽ ओकर तऽ सोनेपर सुहागा छै आओर जकर नहि निकलि पबै छै ओ बेचारा करतै कि करतै तऽ जो अपन कृषि हइ जे कृषि अपनाबै छै जे अपन पारिवारिक जे परम्परा चलल आबि रहल हइ सदियौँसँ जे कृषि हइ से कृषि चलबै छै आओर कतना आदमी छै जे अपन बिजनेस कऽ कऽ बैठि गेल छै किछोके जइसे किराना दोकानेके बिजनेस हइ इएहसब कऽ कऽ बैठि जाइ छै जइसे मोबाइल वोबाइलके दोकान वोकानके कऽ कऽ बिजनेस बैठि जाइ छै वहाँपर ईसब लेकिन कम हइ हालाँकि यहाँपर सीतामढ़ीमे कृषिके ज्यादा हइ कृषिए लोकसब करै छै आओर यहाँपर फैक्ट्री वगैरह भी नहि हइ चीनी मिल चालू भऽ जेतिए तऽ रोजगार भी मिल जेतिए